जियां में पैह्लैं गै आखेआ भाई पढ़नां मिगी अच्छा लगदा ऐ पढ़नें बिच्च कोई खास कताब मेरी जादा मन पसंद ऐ ऐसा ते नेंई ऐ पर फिर बी धार्मिक ग्रंथ पढ़ना मिगी बौह्त अच्छा लगदा ऐ जिनेंगी पढि़यै स्हानू अपनें परानीं संस्कृती दा सनातन दा पता लगदा ऐ कताबें च ते इयां अगर तुस आक्खो ते वेद होए उपवेद होए ब्रह्म ग्रंथ होऐ उपनिशद होऐ पुराण होई स्मृति ग्रंथ होऐ बेशुमार कताबां न साढ़े हिन्दू धर्म दे वैदिक साह्त्य गी लैचै अस जां फिर लोकिक साहित्य गी बड़े सारे ग्रंथ होए न पर रामायण जेह्ड़ी ऐ ना ओह्दा इक खास गै महत्व ऐ कि जे असेंगी अपनी आम जिन्दगी च जिनें चीज़ें दी जरूरत ऐ जिंदे कन्नैं अस अपनें जीवन गी सफल बनाई सकनें आं अपनें बच्चें गी अच्छे संस्कार देआ सकनें आं मीं लगदा ऐ रामायण कोला दा अच्छा इक आदर्श ग्रंथ जेह्ड़ा कोई नी ऐ ऐसा नी ऐ कि बाकी ग्रंथ नेंई हैन उंदे बिच्च अस किश नी सिखदे सब्भनें चा सिक्खनें आं कोई ग्रंथ स्हानू ईश्वर दी उपासना दसदा ऐ ते कोई केह् नांऽ कोई घर घ्रिस्ती गी लेईयै कोई औशदी बिज्ञान गी लेइयै हर ग्रंथ दी कोई ना कोई खासियत ऐ हर ग्रंथ असेंगी कुश ना कुश सखाइयै जंदा लेकिन रामायण बिच्च केह् ऐ ना कि बड्डे कोला दा लेइयै ते निक्के धोड़ी हर बंदे आस्तै मतलव कि शिक्षा ऐ अपनें जीवन गी अगर सफल बनाना ऐं ते तुस रामायण पढ़ो तुसेंगी कुश ना कुश शिक्षा जरूर मिलग इक होर कताब गीता में नी आखदी कि गीता कताब ऐसी ऐ के हर उमर दा दा माह्नू ते हर देश काल दा चाहे कुसै बी देशा दा होऐ कुसै बी समें दा होऐ ओह् उत्थमां दा शिक्षा लेई सकदा ऐ ते गीता इक ऐसा ग्रंथ ऐ जे पैह्ली बारी पढ़ो ते होई सकदे समझ गै कुश नी अवै दूई बारी पढ़ो त्री बारी पढ़ो चौथी बारी पढ़ो ते तुसेंगी अपनें हिसाबा कन्नैं ओह्दे अर्थ जेह्ड़े न ओह् लब्भना लगी पौंदे न एह् दोनों गै कताबां जेह्ड़ियां ना बौह्त ही अच्छियां लगदियां न आपूं पढ़नें आस्ते ते केंई बारी कुश परिस्थितियां ऐसियां होंदियां न ना जिंदे चा दा असेंगी उब्भरना थोह्ड़ी औक्खा होई जंदा ते थोह्ड़ी अस बोलने कि अच्छा अस आखनें साढ़े कन्नैं बुरा होआ दा फिर उनें धर्म ग्रंथें गी पढ़ो ते अस आखने भगवान जे धरती पर आए ते उनेंगी बी ते कश्ट दिक्खे दे ते अस केह् चीज़ न अस ते माह्नू आं कक्ख नी करदे ते थोह्ड़ा जेहा बंदे गी इयां स्हारा बी होंदा ऐ दिक्खेआ जाए ते ईश्वर अगर धरती पर अवै ते उसी इन्नें कश्ट होंदे न ते अस केह् चीज़ां न असेंगी कश्ट औन ते कोई बड्डी गल्ल नी ऐ ते ते बस में इयै आखनीं आं कि एह् कताबां हर बंदे गी पढ़नियां चाही दियां न ओह् ताकि कुश ना कुश ओह्दै चा दा सिक्खै